मैथिली गायन जे हमसब बचपनमे छलहुँ रहय तऽ हमरो चाचाजी रहथिन गबैया ओ गबय छलथि रहय ओ वएह गाबैत बजबैत जे सुनलहुँ साथमे रहलहुँ ई सब सुनिके हमर सबके मोन आगा बढ़ल मन हमर प्रफुल्लित भऽ गेल रूचि बढ़ल गेल रूचि बढ़लासँ हमहुँ सब जे धीरे धीरे धीरे हुनकर कृपासँ माँ सरस्वतीके कृपा सँ कने कनेके हार हारमोनियम बजा लै छियै कने ढोलक नाद तबला से बजा लै छियै आओर गायब लै छियै अइ लेल से गान बजानमे हमरा सबके हमेशा लीन रहय छी रूचि लागइए बढ़इए रूचि बढ़इए आओर हमसभ हमेशा खोजमे रहय छी कि आओर नीक नीक भजन हम गाबी आओर सुनाबी जे कि लोकके नीक लागतइ तै लेल हमसब हमेशा रूचिके मोताबिक भजन सब गाबय लए चाहय छी आओर खोजि खोजिके आनिके आओर ई सब सबके सुनाबय लए चाहय छी बस अतबाके धरि हम अपनेके शरणमे हमसब से बाजि रहलहुँ हेँ आओर कहि रहलहुँ हेँ